भारतके गैस जे लेलहुँ न ओ बहुत खराप पकड़ा गेल एहि दुआरे जे आँचसँ एहिमे फ्रेश भइए नहि रहलए ताव नहि दैत यऽ लाइटर खराब भऽ गेल बर्नर खराब भए गेल खाना बनबैमऽ नहि मोन लागैत यऽ ताव नहि दैत यऽ तऽ सुविधासँ लैटरो खराबे यऽ बर्नरसे खराप भए गेल एहि दुआरेसँ गैसके सब सुविधा खरापे भए गेल हँ एहि दुआरे गैसके असुविधासँ चूल्हा पजारऽ पड़ैए दिक्कत होइए बहुत गैसके असुविधासँ तऽ होयत छै ताव नहि दैत छै तऽ चाय कहुना लोक बनाए लयए लेकिन आर खाना बनबैमऽ तऽ बहुत दिक्कत होइत छै असुविधा होइत छै तऽ चूल्हा पजारय पड़ैत यऽ एहि दुआरे भारत गैसके सिलेंडर हमसभ चाहैत छियै जे आब नहियए लेबय